हलो हा तव्हां भाॼियुनि जी दुकान सां ॻाल्हायो पिया हा तव्हां वटि सभी भाॼियूं अवेलेबल थी वेंदियूं अछा भाॼियूं पर मूंखे न फ़्रेश खपनि बिल्कुलु हन ऐं सभु मूंखे हेन विलायतियूं भाॼियूं खपनि रेड शिमला मिर्चु येड येलो शिमला मिर्चु ऐं मशरुम अलॻि अलॻि तरीक़े जा हा त पोइ तव्हां हिकु कमु कयो नोट करे वठो मूंखे छा छा खपनि हा अधु किलो ॻाढ़ो शिमला मिर्चु अधु किलो पीलो शिमला मिर्चु हिकिड़ो दॿो मशरुम जो कि किलो मूंखे अमेरिकन कॉर्न्स खपनि हा हा किलो किलो मूंखे अमेरिकन कॉर्न्स खपनि हा ऐं बाक़ी थोरियूं हिते जी भाॼियूं बि टमाटा किलो टमाटा किलो बसर किलो आलू सभु थोरो थोरो मोकिले छॾियो

हा त पोइ अॼु ई मोकिले छॾींदा न अधु कलाक में हा त जल्दी मोकिले छॾिजो छो की शाम जो पार्टी आहे मुंहिंजे घरु त तव्हां मोकिलींदव हुन खां पोइ ई रधणु थींदो ठीकु आहे हा पोइ जल्दी तव्हां मोकिले छॾ हा थैंक यू हा जय झूलेलाल हा जय